ब्रह्माण्ड के अन्य ग्रहों की बात करें और वहाँ के जीवन की बात करें तो कहीं जल है तो कहीं जल है तो कहीं ऑक्सीजन नहीं है जहाँ पेड़ पौधों की भी मात्रा बहुत कम है यानि एक प्रकार से बोला जाये तो पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन पूरा पूरा संभव है